ہماری ثقافت کا بنیادی پیشہ بہت کچھ ہے جیسے کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی امداد اور اس کے علاوہ ہمارا جو پیشہ وارانہ فرقہ کہلاتا ہے ان ساری چیزوں کی امداد ان کا تعاون ان کا تعارف یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے ہماری ثقافتی بنیاد کی پہچان ہوتی ہے اور ان ثقافتی بنیادوں کو لے کر ہم لوگوں کو سوچ وچار کرنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے لیکن آج جب ہم اپنے ثقافتی بنیاد کے پیشے کی طرف نظر کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ اس سے نکلتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنی اتنی ضرورتیں ہو گئی ہیں کہ جس سے وہ لوگ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور ایسا کرنا ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا جا رہا ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا جو مستقبل ہوگا وہ انتہائی خطرناک ہوگا